जब हम लोग जाने को बाहर थे तब आटा बनाने में ही तो आराम था गूँथने में लेकिन जब रोटी बनाने को पड़ता था तब परेशानियाँ चालू हो जाती कभी यल कभी यू कुछ भी बन जाता था फिर भी खिलाने की तो बात अलग है खिल भी नहीं पाता था कि जला भुना रोटी बना किसी तरह बनता था फिर इसके बाद जो है आलू वगैरह काटकर के आलू प्याज सब्जी सब काटकर के तो इकट्ठा करते थे फिर इसके बाद जो है मतलब कि उसको भूजने में कभी जल भी जाता था फिर भी उसमें कम बेसी थोड़ा हो जाता था तो फिर आँच भी कम करते थे फिर भी जल जाता था फिर कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो कभी हल्दी ज्यादा हो जाता था कभी मसाला भी ज्यादा हो जाता था लेकिन क्या करें भई परदेस वाली बात है होटल में उतने पैसे भी नहीं थे कि होटल में जाकर के खाना खाएँ और अपना जो है आराम से मतलब सोच रहे थे कि अपना जल्दी जल्दी में रोटी और सब्जी बनाकर के अपना ड्यूटी भी टाइम पर ही देखना था पड़ता था इसलिए कभी बन पाता था कभी नहीं भी बन पाता था तो भी ड्यूटी तो करना ही पड़ता था तो इसी तरह मतलब कि अपना खाने पीने का जो है कारिक्रम अपना करते थे समय के परिवर्तन देखकर के फिर भी स्वाद नहीं मिलता था लेकिन क्या करे भई उसको तो करना ही पड़ेगा न ड्यूटी तो ड्यूटी होती है और इस समय तो मतलब कि ड्यूटी नहीं हो रही इस समय तो घर पर आ गए हैं फिर भी अभी ड्यूटी करने का अभी जाने का विचार भी बन रहा है पैसे यहाँ घर रहने से थोड़ी मिलेगा अरे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा अऍं तो भाई अब जाना है फिर भी अब थोड़ा बहुत बनाने में दिक्कत और तकलीफ़ तो होती ही रहती है ठीक है